हम कतहु शादीसब फंक्शनसबमे जाइ छी तऽ हमरा खाना बनबैके नीक नीक चीजसब सिखैके इच्छा करैत रहैए किएकि हमरासभके ओतेक नहि आबैए गामघरके लोकके गरीब फैमिलीमे ओतेक चीज नहि हमसभ बना पाबै छी नहि देखै छिअनि अपन मम्मी पप्पासभके बनबैत तऽ हमसभ शादी बिआहमे जाइ छी तऽ नीक नीक चीज बनेनाइ देखै छिअनि तऽ हम बनबै छी देखलिअनि हलवाइके समोसा बनबैत हम समोसो बनेनाइ सिखलहुँ मोमोज बनेनाइ सिखने छी मञ्चूरिअन बनेनाइ सिखलहुँ गोलगप्पासब कोना बनबै छथिन कोनाकऽ ओकर पानि मिलाबै छथिन टङ्की पानी कोना बनाबै छथिन पुदीनाके रस बनबै छथिन कि इमलीके रस बनबै छथिन सबकिछु हम सिखलहुँ आओर खानापिनामे वएह साग सब्जीसब कोना बनबै छथिन पनीर कोना बनबै छथिन शाही पनीर कोना बनबै छथिन हमसभ सबकिछु देखिकऽ हलवाइके देखै छिअनि जे कोना ओसभ बनबै छथिन ओहि अनुसारे हमसभ अपना घरमे समान आनिकऽ दोकानसँ बजारसँ आनिकऽ आओर हमसभ बनबैके कोशिश करै छी कि जे हमरो सबसँ हलवाइए जेना नीक नीक चीज बनैके कोशिश होइ आओर हमसभ बनाइ आओर नीक नीक चीज खाइ घरमे किएकि घरमे तऽ ओतेक चीज नहि बना पाबैत रहै छिए नहि आबैत रहैए कतहु शादी फंक्शनसबमे गेलहुँ पूजा पाठ सबमे ककरो घरपर भेल तऽ गेलहुँ देखलहुँ कोना कोन चीज बनबै छथिन माँ पप्पा चाची अण्टीसभ कोना बनबै छथिन घरके अगलबगलके पड़ोसीसभके पूजा फंक्शनमे गेलहुँ देखलहुँ जे कोना बनबै छथिन ओसभ तऽ सिखलहुँ किनको पूजामे गेलहुँ तऽ देखलहुँ पूड़ी कोना छानलिखिन जे गोल गोल फुललै सब्जी कतेक सुन्दर बनेलखिन जे सुआद अएलै हँ खीर कोना बनेलखिन ओसब हम देखलहुँ तऽ हमसभ सिखलहुँ तहन घरपर आबिकऽ कोशिश कएलहुँ तऽ बनेलहुँ वएह खानापिनासब पूजा पाठसबमे गेलहुँ किनको किनको घरपर तऽ नीक नीक चीजसब बनल तऽ सिखलहुँ शादीमे गेलहुँ तऽ नीक नीक मिठाइसब बनबैत रहै छथिन हलवाइसभ तऽ देखैत रहलहुँ गौरसँ जे कोनाकऽ बनबै छथिन मिठाइ हलवाइ रसगुल्ला कोना बनबै छथिन लालमोहन कोना बनबै छथिन दूध फाड़िकऽ बनबै छथिन कि गिट्ससँ बनबै छथिन कोनाकऽ बनबै छथिन से देखलहुँ तऽ सिखलहुँ हमसभ तहन घरपर अएलहुँ तऽ ट्राइ कएलहुँ जे अनुसारे घरमे समान रहल तऽ रहल नहि रहल तऽ बजारसँ कीनिकऽ आनिकऽ कोशिश कएलहुँ घरपर बनबैके जे ओहने हमरोसँ बनै जे हमसभ खाइ नीक नीक चीज बनाकऽ इएहसब अपन होइ छै आओर देखलहुँ जे कोनाकऽ ओसभ बनबै छथिन अल्लू पकौड़ा पनीरके पकौड़ा कोबीके पकौड़ा हमरासभके घरपर नहि ओतेक आबैत रहल तऽ अपन गेलहुँ तऽ देखलहुँ तऽ बनेलहुँ नीक नीक चीज कोनाकऽ जिलेबी बनाबै छथिन गोल गोल कोनाकऽ रसगुल्ला बनाबै छथिन कोनाकऽ लालमोहन बनाबै छथिन कोनाकऽ खीर बनाबै छथिन इएहसब बनेलहुँ कोनाकऽ पानी पूड़ी बनाबै छथिन